टैरिस गार्डन में असांखे उते मिट्टी पाण खे विछाइणी पवंदी आहे खाद सॼी ठाहिणी पवंदी आहे ऐं हर हिकु पौधो उन खे ॾिसी ॾिसी के लॻाइणो पवंदो आहे ऐं उसु जी वग़ैरह सां सड़ी बि सघनि था तंहिं इन जे करे उनखे ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे पाणी विझ त पाणी पूरो हेठि हली वेंदो आहे टैरिस ता त काफ़ी माण्हू जो नुक़सानु बि थींदो आ इन वजह सां आखिर उन्हनि जे घर पाणी वञे थो असांजी वज़ह सां नुक़सानु थींदो आहे ऐं अगरि असां धरती ते जेको पौखियूं था पाण पौधो त हूअ ॾाढो सुठो हूंदो आहे धरती बि उन खे पाण खणंदी वेंदी आहे प्लस उन खे उथाईंदी वेंदी आहे त भाई उहो सुठे नमूने वधंदो आहे ऐं उनमें खादु थोरी ई विझ न त धरती उनखे पंहिंजो बि ॾींदी आहे रूप त हूअ ई तू वधि उहो वधंदो आहे हूअ पौधो वधंदो आहे अ जीअं असांजो गुलाब जो ग़ुल वधायूं लॻाईंदा आहियूं त ॾिसंदा आहियूं त मथे लॻाए त ॾाढा नंढा नंढा ग़ुल थींदा आहिनि टैरिस ते लॻाए त ऐं असां अगरि धरती ते पौखियूं था त काफ़ी वॾा वॾा थींदा आहिनि ऐं सुहिणे नमूने सुहिड़ा टिरंदा आहिनि ॾिसी करे ई दिलि पियो ख़ुशि थींदो आहे ॾाढो त इन लाइ हमेशाह धरतीअ ते ई पेड़ पौधा उगाइजनि ना की टैरिस ते टैरिस ते नुक़सानु ई थींदो आहे